दिक्खो मेरा जेह्ड़े रेडियो स्टेशन जेह्ड़ा जि'यां पैह्लें जमाने रिडियो स्टेशन चलदे हे ओह्दी बड़ी जरूरत बी ही ते म्हत्वपूर्णता बी ही लेकिन अज्ज अस रेडियो स्टेशन कोला थोह्ड़ा दूर होई चुके दे ते टैक्नीलाजिस बड़ी जादा आई चुकी दियां अस टोक्नालज़ी कन्नै जुड़े दे लोग आं क्योंकि अपने आप गी अपडेट करना चाहिदा जि'यां जि'यां टैक्नालज़ी आ दी जि'यां जि'यां नालेज जादा होग असैं अपटू डेट होना चाहिदा उ'आं गै रेडियो स्टेशन जेह्ड़ा ऐ ओह्दी जेह्ड़ी पंछान ऐ थोह्ड़ी घट्ट होई चुकी दी क्योंकि मते कोला मते लोग गै न जेह्ड़े ओह् टी वी कन्नै जुड़ी चुके दे न कि केह् टैक्नालज़ी हून ऐसा सोर्स ऐ जेह्दे पर अस जो बी चीज चाह्ने अस पंजे मिंटें च उत्थै दिक्खी लैन्ने होन्ने

सारी साढ़ी डोगरी भैनां डोगरी बच्चे सारे जेह्ड़े न मते कोला मते जेह्ड़े न ओह् टी वी प्रोग्राम कन्नै जुड़न यूटयूब दिक्खन जि'यां कि हून न्यूज पेपर दा बी जमाना पराना होई चुके दा तुसेंगी पता ऐ टैक्नालजी आई दी यूटयूब पर अस अपडेट दिक्खने होन्न लाइव चीजां चलदियां साढ़े मीडिया च लाइव टी बी बिच्च चीजां जेह्ड़ियां चलदियां न्यूज पेपर ते बारां बजे दे बाद प्रिंट होंदा ओह्दे कोला पैह्लें साढ़ी जेह्ड़ी खबर ऐ साढ़े घर पुज्जी चुकी दी होंदी अस उस गल्लै गी उस न्यूज गी पैह्लें सुनी चुके दे होन्ने जि'यां साढ़े टी वी प्रोग्राम दी गल्ल ऐ ते में कोई बी जेह्ड़े सिरियल नेईं दिक्खनी जैदातर जेह्ड़ी ऐ में मूविस दिक्खनी होन्नी जेह्ड़ी मिगी काफी जादा दिले गी भाह्न साढ़ी सोसाइटी गी भाह्न केह् कि उऐ नेहियां जेह्ड़े प्रोग्राम न ओह् पसंद न मीं जादा जेह्ड़ियां मूबियां दिक्खना जैदा हिन्दी मूवियां दिक्खना पसंद ऐ मिगी टी वी सिरियल जादा पसंद नेईं न ते यूटयूव पर जुड़ना मीं पसंद ऐ कि ओह्दे च तुसें हर चीज दा जेह्ड़ा सलूशन बी ऐ ते कन्नै जेह्ड़ियां प्राब्लमां बी हैन तोआड़ियां सालव होई जंदियां के अज्ज अस लोग जेह्ड़े न टी वी कन्नै मता कोला मता जुड़े दे ते अस इस चीज कोला काफी पिच्छें होई चुके दे अजकल्ल कि रेडियो स्टेशन रेडियो दिक्खना एह् पैह्ले जमाने नहाड़ी इंपार्टैंट बड़ी जादा ही कि उसलै कुछ ऐहा गै निं हून सब कुछ ऐ ते अस डे टू डे दिक्खने एह्दे कन्नै जुड़े दे टी वी प्रोग्राम च ते दिक्खो जि'यां कि प्रेड़ आंदी जि'यां साढ़े गणतंत्र दिवस बिच्च ते नोहाड़े बिच्च स्वतंत्र दिवस बिच्च जो प्रेड़ आंदी मीं ओह् दिक्खना बड़ा पसंद ऐ ओह्दे बाद साढ़े जेह्ड़े मूविस न जि'यां साढ़े देश आह्ले प्रियाटिक चीजां दिक्खना मीं बड़ियां जादा पसंद न ओह्दे कोला बाद जि'यां तुस कदैं फैमली मूवीस दिक्खी लैओ ओह् बी मिगी बड़ी पसंद न ठीक ऐ ते सारे जनें न जेह्ड़े एह्दे कन्नै जुड़ने चाहिदे टैक्नालज़ी कन्नै अप टू डेट होना चाहिदा ते अपने समाज दे बाकी लोकें गी बी सखाना चाहिदा क्योंकि अज्ज तुस इक कुछ बी करने ना ते तुआड़ी जेह्ड़ी बी प्राब्लम ऐ ओह् सालव होई जंदी ऐ यूटयूब सालव करी ओड़दी जि'यां तोआड़े बच्चें दे रिलेटिड पढ़ने दे रिलेटिड चीज होऐ ते बच्चे जेह्ड़े न अगर एह्दे बिच्च टैक्नालजी कन्नै जुड़दे ते उं'दी सारी चीजां न उं'दिया सालव होई जंदियां न ते इस गल्ला रेडियो जेह्ड़े स्टेशन्स ओह् पराने होई चुके दे न असें हून केह् करना टैक्नालजी कन्नै जुड़ना ते सुनना कि केह् अस डिजिटल वर्ल्ड दी गल्ल कराने आं डिजिटल वर्ल्ड कन्नै जुड़ा ने ते असैं केह् करना डिजिटल होना अपनै आप गी बी डिजिटलाइज करना ते अग्गै अपना आप गी बढ़ाना कि केह् इ'यै हून साढ़ी जिन्दगी दा स्रोत ऐ अगर अस अपने भारत गी प्रगति दे तौर उप्पर दिक्खना चाह्नेआं अगर बधना दिक्खना चाह्ने ते असें कोशश करनी अस नहाड़े कन्नै जेह्ड़े न टैकनालज़ी कन्नै मते कोला मते जुड़न ते जेह्ड़े टी वी प्रोग्रामस न जां यूटयूबस न जां फेसबुक्स न उस्सी लाइव च ओह् चीजां चलदियां ओह्दे कन्नै अस जुड़चै असेंगी डिज़टल चीजें दा नालेज होना चाहिदा